جی میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے ریسٹورینٹ سے کچھ چیزیں بک کی تھیں کچھ چیزیں آرڈر کی تھیں جس میں روٹی قورمہ اور بریانی تھی آج مجھے اس کی ایک رسید چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس اس کی رسید مجھے کہیں دینی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ رسید کس طرح ڈاؤن لوڈ کی جائے کس طرح اخذ کی جائے اگر کوئی ویب سائڈ ہے تو اس پر جا کر میں وہ رسید حاصل کر لوں یا آپ جو بھی طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق میں وہ رسید حاصل کر لوں گا تو کرپیا برائے مہربانی آپ مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے میں رسید حاصل کر سکوں مجھے اس رسید میں وہ تمام چیزیں جیسے روٹی بریانی اور نان سالن جو بھی قورمہ تھا اس کے سلسلے سے تمام معلومات اس کی پرائز کیا ہیں اس پہ کیا نام ہے پرائز کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر ڈلیوری چارجیز تھے اس کے متعلق آپ مجھے بتائیں تاکہ اس رسید کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے